मैंने वर्तमान में एक एलजी कंपनी की टीवी खरीदी जो काफ़ी आकर्षक है एवं इसकी गुणवत्ता की यदि मैं बात करूँ तो काफ़ी यह बेहतर है मेरे घर वाले भी इससे बेहद खुश हैं क्योंकि इस टीवी में जो साउंड क्वालिटी है बेहद ही सुंदर है और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी होने के कारण ये हमारे घर का एक आकर्षक केंद्र भी बन चुका है और साथ ही इस टीवी की गुणवत्ता की बात करूँ तो यह काफ़ी देर तक चलती भी है और गर्म भी नहीं होती परंतु इसकी एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि इसका जो फ़्लैश है वो सीधा आँखों पर डायरेक्टली पड़ता है जो कि आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है